जोंनि बे एलेकायाव जोंनि गामियाव बा खाथि खाला गामि फारफ्रोमबो जोंनि बे जायगायाव माने नाखौ सारो जेखाइ खबाय लानानैबो सारो सोरबाबा जेजों सारो दा बे हिसाबै दा जेजों सारबाबो मोनो आरो जानो आन्थाखौ आरो जेखाइ खबाइ लानानै जों सारो सारनायाव दा जोंनाव मोनो मागुरबो मोनो सिंगि मोनो नास्राय बालाबाथिया बिदिनो मावा थावा फिथिग्रि अनेकथा मोनो आरो सारनानै जानो थाखाय आरो जायफोरा फानो बिसोरहा सारनानै फानो बिसोरो फवासेयाव मागुरखौ एक्स'नि फानो सिंगियावबो बे आसि नब्बै थाखानि फानो आरो नैबे नास्रायफ्रा बिदिनो सायत थाखा सत्तर थाखा बबावबा नैबे फिथिख्रिफ्रा मावाफ्रा पन्सास थाखा सल्लिस थाखा बिदिनो फानो आरो दा बेबायदिनो सोलिनानै दङ दा मोननोबो गोब्राबालाय बिराद खस्त' नांगौ सारनायावबो बिराद सारनांगौ लगिया जायो जायफोरा सारनानै फानग्रा बिसोरहाथ' बिराद खस्त' जेखाइ खबाइ लानानै फुङाव थांनानै सानसेमानि सारहैबासो एक के जि आदा के जि तिन पवा बिदिनो मोनबोयो होनबाबो बेखौनो बिसोरो फानो आरो फाननानै बिसोरो संसार मेन्टैन खालामो